मेरा नाम सजना ऐ ते में सनान जा दियां भला में डोगरी कि'यां सिक्खी ही होर मेरा एक्सपीरियंस केह् ऐ अपनी लैंग्वेज़ बिच पैह्लें ते मीं इ'यां कि में आंं इक डोगरी डोगर डुग्गर कल्चर बिच पैदा होई दियां मेरा मेरे जेह्ड़े दादे ते परदादे ओह् सारे डोगरी गै बोलदे आए दे हे ते अस रैह्ंने आह्ले जम्मू दे गै न रैह्ने आह्ले आं ते साढ़ी इ'त्थुं गै शुरुआत होई दी ऐ अगर हिस्ट्री दी गल्ल करो एह्दी ते एह् म्हाराजा रणवीर सिंह कोलू जेह्ड़ी ऐ मन्नी जंदी ऐ कि उ'नें स्टार्ट कीती वट् ओह्दे कोलू पैह्लें गै एह् स्टार्ट होई गेदी ही जेल्लै राजा जम्बू लोचन जम्मू बिच आए हे ते जेल्लै उ'नें दिक्खेआ कि भला जम्मू शैह्र बड़ा शैल ऐ उ'नें दिक्खेआ हा भला दोनों बाघ ते ओह् जेह्ड़ी बकरी ऐ ओह् इक गै ओह्दे बिच कुऐं बिच पानी पीया दे न इक गै तलाऽ बिच पानी पीया दे न ते उ'त्थुं एह् बल्लें बल्लें बल्लें उं'दे नांऽ उप्पर जम्मू बनेआ ते जम्मू बनदे बनदे जेह्ड़ा फिर अग्गें जेह्ड़ी ऐ जि'यां जि'यां अग्गें अग्गें राजा आंदे गे उं'दा शासन होंदा गेआ साढ़े जम्मू बिच इ'यां इ'यां जेह्ड़ा ऐ डोगरी कल्चर बनदा गेआ ते जेल्लै डोगरी चली ही ते ओल्लै ओह्दे बिच कोई बी अक्षर ऐनी ही जि'यां हिंदी बिच जेह्ड़ी हिंदी लैंग्वेज़ ऐ ओह्दे च मात्रा होंदी ऐ ते म्हाराजा जेह्ड़े रणवीर सिंह हे उ'नें मात्रा पाइयां ओह्दे बिच ओह्दे बिच उ'नें उसी प्रमोट कीता डोगरी गी ते फिर जाइयै अग्गें जेह्ड़ी ऐ डोगरी लैंग्वेज बनी ते अज्ज अहें बोलने होने आं वट् जेह्ड़ी डोगरी साढ़ी ओह् ऐ भाशा ऐ उसी अज्ज तक मतलब जादा प्रमोट निं करा दे हैन लोक बड़े घट्ट गै प्रमोट करदे न जि'यां अस दिक्खने होने आं कि अ सारे लोक आखदे अज्जकल अपने बच्चें ई आखदे इंग्लिश बोलना आनी चाहि्दी हिंदी बोलना आनी चाहि्दी पर डोगरी जेह्ड़े हैन उ'नें ई जादा बोलना निं आना चाहिदा वट् मेरे घरा बिच इ'यै जेहा कोई म्हौल निं ऐ ही सारे गै डोगरी बोलदे न सारे गै बड़ी जेह्ड़ी चीज़ां ऐ ओह् डोगरी बिच गै समझांदे न किश बी गल्ल होइया ओह्बी डोगरी च गै समझाना कुछ बी बैठना होऐ उठना होऐ कुछ बी करना होऐ ओह् डोगरी बिच उ'नें आपूं सनाना हून किश बी हून गल्ल करचै कोई गल्ल गै समझानी होऐ मेरे डैडी ने ते हून ओह्बी जेह्ड़े सानूं ऐ डोगरी बिच समझांदे न हून में नाम लैता ऐ पैह्लें डैडी ओल्लै मेरे जेह्ड़े डैडी हे पर पैह्लें पैह्लें उ'नेंं ई चाचा आखदे हे जां बाबा आखदे हे ते अज्जकल जेह्ड़े न ओह् आखदे न हून अज्जकल डैडी आखदे इ'यां भापा जी आखदे इ'यां करियै बलांदे न हून इ'यै जेह्ड़ी लैंग्वेज ऐ एह् खत्म होंदी जा दी ऐ ते हून अगर में अपना एक्सपीरियंस बोला ते मिगी अपनी डोगरी लैंग्वेज़ सब तो शैल लगदी ऐ क्योंकि एह् जेह्ड़ी ऐ समझने बिच कोई बाह्र दा बी इंसान आई जा अगर ओह् सुनै बी डोगरी ते उसी ओह् डोगरी सुनदे सुनदे गै उसी चेता होई जंदी ते ओह् डोगरी बिच गल्लां करना शुरू होई जंदा ऐ ते हून जेह्ड़े लोक कश्मीरी आऐ दे न जां भद्रवाही जेह्ड़े दूऐ डिस्ट्रिक्ट दे साढ़े जम्मू ते उ'नें जेह्ड़े एह् भद्रवाही लोग न जां कश्मीरी लोग न तां ओह्बी डोगरी लैंग्वेज हून साढ़े कोलू बोलदे बोलदे गै सिक्खे दे न क्योंकि सब तू जेह्ड़ी ऐ असान लैंग्वेज़ ऐ एह् ते होर अगर दिक्खचै हून स्कूल कॉलेज च दिक्खचै ते अज्जकल ते हिंदी बिच गै गल्ल करा दे न वट् साढ़ा गै फर्ज बनदा ऐ कि अस जेह्ड़े ऐं लोकें कन्नै गल्ल करचै अपनी लैंग्वेज च बेशक्क उं'दी जेहड़ी पढ़ाई ऐ ओह् अपनी जगह् ऐ जि'त्थें तुं'दे जेह्ड़ी चीज़ां तुसें आंदी ऐ ओह् अपनी जगह् वट् जेह्ड़ी अपनी लैंग्वेज ऐ अपना जेह्ड़ा स्पेसिफिक जेह्ड़ी तुं'दी ओह् चीज़ ऐ जेह्ड़ा तुं'दा कल्चर ऐ उसी ते प्रमोट होने देनी चाहि्दी ओह् चीज़ ते इ'यां करियै अस जेह्ड़ी ऐ अपनी लैंग्वेज़ प्रमोट करी सकनेआं अग्गें जाई सकनेआं होर इसी जादा कोला जादा बढ़ावा देई सकनेआं ते होर डोगरी लैंग्वेज़ च ते जेह्ड़े ऐ अगर ओह्दी ओह्दी लिखावट दी गल्ल करचै कि अज्जकल ते मतलब लोकें ई लिखना बी निं आंदा ऐ डोगरी ते सिर्फ जेह्ड़ा मतलब बोली फिर सारे लैंदे न पर लिखना बी बड़ी घट्ट लोकें ई आंदा ऐ जु'नें अ सिक्खे दा होऐ जोनें पढ़ी दी होऐ डोगरी लैंग्वेज ते उ'नें गै जेह्ड़ी ऐ लिखना बी आंदी ते पढ़ना बी ऐ हून गौरमेंट स्कूलें बिच दिक्खी लैओ उ'त्थें जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी लैंग्वेज़ ते जेह्ड़ी ऐ ऑप्शनल लैंग्वेज़ दा बी इक ओह् ऐ स्टैप होंदा ऐ कि अगर तोहें अपनी डोगरी लैंग्वेज़ चूज़ करनी होऐ ओह् लेई सकदे ओ अगर तुसें पंजाबी लैनी ऐ भला ओह् लेई सकदे ओ जोह्दे चो ओ ओह् सखांदे न पर प्राइवेट स्कूलें बिच अज्जकल लोकें अपने जागतें ई पाई ओड़ेदा जेह्दी बजह् कन्नै उ'नें गी ना बोलना आंदी ना लिखना आंदी हून कॉलेज़ें च बी इ'यै स्हाब होई गेदा सारें ई सारे चाहि्दे वट् जेह्ड़ी अपनी लैंग्वेज़ दे सब्जेक्ट न ओह् कोहे बी निं चाहि्दे न ते इ'यां गै डोगरी लैंग्वेज़ दे जेह्ड़े हे साढ़े कॉलेज ऐ कॉलेज बिच बी ऐ जेह्ड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट हैन डोगरी संस्कृत हिंदी ते पंजाबी ओह् ते पर्शियन लैंग्वेज च एह्बी हैन पर बड़े गै घट्ट जेह्ड़े बच्चे दी गै ओह् जेह्ड़ी लैंग्वेज़ ऐ ओह् डोगरी ऐ ते इ'यै गै ओह् ऐ ते में ते डोगरी अपनी फैमली कोलू गै सिक्खी ऐ अपने परिवार तो गै बचपन तु गै सिक्खदी आई आं अ बचपन च गै में बोलदी आई आं ते हाली तक बोला दियां ते मेरा इ'यै लैंग्वेज़ इ'यै ओह् ऐ कि मतलब मिगी शैल लगदी ऐ ऐ बोलना ते मेरा इ'यै एक्सपीरियंस ऐ कि बोलनी चाहि्दी होर सारे कन्नै इ'यै शेयर करनेआं कि सारे कन्नै बोलनी चाहि्दी होर अपनी लैंग्वेज़ प्रमोट करना चाहि्दा